جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں کیا کرتا ہوں میں ایک لیب ٹیکنشین ہوں جو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتا ہوں اور سیمپل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کلیکٹ کرتا ہوں میرے کو کافی ایکسپیریئنس ہے اس سال کا چھ سات سال ہو گئے ہیں اس لائن میں اور میں یہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور اس چیز میں مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور اس میں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں میں تو اس چیز میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کسی پیشنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے تو میں ان کی بھی ٹیسٹ کبھی کبھار اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں ان کے ٹیسٹ بھی فری میں کر دیتا ہوں اور باقی یہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ان کو جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کر کے دیں گے جب تک ڈاکٹر میڈیسن پیشنٹ کو نہیں لکھ سکتے تو میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور آگے بھی فیوچر میں میں اس چیز کو کنٹینیو کروں گا اور اس کے لیے میں آگے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے میں اس چیز کو لگاتار کرتا رہوں گا